تو میں اپنی شاٹس اور ریلس بنانے کے لیے الگ الگ کیمروں کا استعمال کرتا ہوں سب سے پہلے جیسے اگر مجھے کوئی چیز ریکارڈ کرنی ہو کسی کے بارے میں سب سے پہلے تو میں ایک کانٹنٹ کریئٹر ہوں میں اپنی میوزک ویڈیوز بھی بناتا ہوں اور میں سوشلی جو چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جو ویڈیو ہوتی ہیں میں بناتا ہوں تو سب سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے میں تین کیمروں کا یوز کرتا ہوں جس میں سے سب سے پہلا جو کیمرہ ہوتا ہے وہ مین کیمرہ کیمرہ ہوتا ہے جو میرے بالکل سامنے ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے سائڈ میں ایک کیمرہ ہوتا ہے اور میرے رائٹ سے لفٹ سائڈ میں ایک کیمرہ ہوتا ہے تو ان تین کیمروں کی مدد سے سب سے پہلے میں ریکارڈ کرتا ہوں اور میرے کالر پہ ایک کالر مائک ہوتا ہے جس سے کہ میری آواز ریکاڈ ہو پھر اس کے اندر اگر مجھے گانا وانا ایڈ کرنا ہو تو اس کے لیے پھر میں ایڈیٹنگ کے لیے الگ الگ ایپس یوز کرتا ہوں جیسے مجھے انشوٹ کبھی کبھی یوز کرنا پڑتا ہے مجھے ایل آر یوز کرنا پڑتا ہے فور مائی فوٹوز وغیرہ جو میں اس کے اندر ٹیگ کرتا ہوں اسی طریقے سے مجھے میوزک وغیرہ لگانا رہتا ہے تو پھر میں انہیں ایپس کے ذریعے لگاتا ہوں یہ سب کرنے کے بعد میں ان کو فائنل ٹچ دیتا ہوں کوئی اگر ایفیکٹ جہاں لگانا ہو وہ سب ایڈیٹنگ میں ہی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں الگ الگ اپنی سوشل میڈیا سائٹس پہ ان کو اپلوڈ کرتا ہوں جیسے انسٹاگرام پر کرتا ہوں یوٹیوب پر کرتا ہوں اور بھی الگ الگ جگہیں ہیں وہاں پر میں ان سب کو پوسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میرا کام پورا ہو جاتا ہے